जोधपुर शहर में पकाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन तो जैसे कढ़ी है पुराने समय से अधिक तो कढ़ी बनाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जोधपुर शहर में छाछ है वह आसानी से मिल जाती है और यहाँ पे जैसे जोधपुर शहर में मूंग की खेती ज़्यादा होती है तो यहाँ पे मूंग मूंग लेके उसकी दाल भी लोग बनाते हैं जिसकी वजह से घर में कभी किसी भी समय दाल बनाई जा सकती है और मूंग को भिगोकर उसके लोग बढ़िया भी बनाते हैं और मुंह के पापड़ भी कई लोग बनाते हैं जोधपुर शहर में राग्बोड़ी है यह घर में बनाते हैं और घर में बनाके इसको सुखाके यह लोग घर के लोग रहते हैं जो इन को सुखाके डब्बों में पैक करके रख देते हैं क्योंकि कभी घर बाहर से सब्जी नहीं ला सकते तो हम घर पर भी जो डब्बों में पैक होती है सूखाने के बाद वह आसानी से घर में बना सकते हैं अगर बाहर से कोई मेहमान भी आ जाए और हमारे घर में हरी सब्जी नहीं होती है तो भी क्या करते हैं कि लोग मूंग की दाल है राग्बोड़ी है बड़िया है ये पापड़ है ये आसानी से बना सकते हैं और इनको लंबे समय तक इनको इस्टोर करके रखा जा सकता है ये ज़्यादा समय तक चलती है खराब भी नहीं होती है और बाहर जैसे हरी सब्जी वगैरह यह कब हम ला नहीं सकते तो ये घर में हम आसानी से बना सकते हैं